प्रणाम ठीक छै यौ अहाँकेँ पाय दऽ दै छी मतलब कि सरकार की की करैत छै

हँ हँ दै छै घर आर दै छै सरकार ने आरो कोनो योजना नहि कहाँ आबैत हइ लाइनमे करबा दतियै रहऽ ने ओहिमे किनका काहाँ हुनका भेलै हन हुनको नहि भेलय हन करबा देतियै रहऽ बहुत नीअर ग्रामीण भऽ सकैत छै जी चीनी नहि

करबा देतियै आहाँ कनी जल्दी तऽ ठीक रहत रहऽ नहि हँ आरो काम छै कहलक की एक सलेण्डर लगेगी उबला अप्लाय नहि करबा दितियै रहऽ गैस सलेण्डर लैके हइ हूँ करबा दिऔ इण्डेन भारते बला करबा दिऔ हूँ

नहि जेतै कहली गड़ी नहि घूसत तऽ हम लऽ आएब दूध पर से

हूँ हूँ आओर

तऽ कहलहुँ की ध्यान दऽ कऽ कनी करबा देतियै रहऽ बहुत मेहरबानी होएत करबा देबै जल्दी